دہلی میں وائیورڈس ایک مشہور اور کامیاب اسپورٹس ٹیم ہے جو خاص طور پر ہاکی کے کھیل میں شہرت رکھتی ہے یہ ٹیم بھارت کے ہاکی انڈین لیگ کا حصہ ہے جو ہندوستان میں ہاکی کے کھیل میں کی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے قائم کی گئی تھی دہلی وورس کے ہاکی کی دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے اور دہلی کے کھیلوں کے شائقین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے کی بنیاد دو ہزار تیرہ میں رکھی دہلی ویویرٹس کی گئی تھی اور اس کا مقصد نہ صرف یہ ہاکی کے مقبولیت کو بڑھانا تھا بلکہ نوجوان کھلاڑیوں کو پلیٹفارم فراہم کرنا بھی تھا تاکہ وہ عالمی سطح پر اپنے کھیل کا مظاہرہ کر سکیں اس ٹیم میں مقامی اور بین الاقوامی کھلاڑی شامل ہیں جو ہاکی کے میدان میں اپنی مہارت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی عمدہ کارکردگی اور دلچسپ میجز نے دہلی کے شائقین کے دل جیت جیتے ہیں اور یہ ٹیم شہر کے کھیلوں کی زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے